اگر بات کی جائے کہ ہندوستانی نقل و حمل کا نظام کیسا ہے اور اس کو درپیش کچھ موجودہ چیلنجز اور مواقع کیا ہے میں بتاتی ہوں اس کے بارے میں اپنے حساب سے ویسے ہندوستانی نقل و حمل کے موجودہ چیلنج کو ہم دو طرح سے درپیش کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہندوستانی نقل و حمل کا نظام پوزیٹو کے طور پہ بتا سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہندوستان کا نقل و حمل کا نظام دنیا کے برے اور متنوع نظاموں میں سے ایک ہے یہ نظام سڑکوں ریلوں ریلوے ہوائی جہاز ہوں اور آبائی راستوں پر مشتمل ہے ریلوے ہندوستان کا ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے کیونکہ آپ روز دیکھتے ہیں روزانہ لاکھوں مسافروں کو سفر کرنے کی سہولت دیتا ہے ٹکٹ کا سستا روپیہ پڑتا ہے کرایہ سستے میں لوگ چلے جاتے ہیں ویسے جیسے پٹنہ سے آنے میں بس ساڑھے تین سو روپیہ لیتا ہے ڈھائی سو کلو میٹر کا تو وہ ٹکٹ کے مادھیم سے ٹکٹ کے ذریعے سے ریلوے میں اسی نبے روپئے میں آ جاتا ہے تو ویسے کہا جائے کہ ہندوستانی نقل و حمل کا نظام اس معاملے میں بہت اچھا ہے اور تو اور شہری علاقوں میں میٹرو نظام جدید ٹرانسپورٹ کا نمونہ بن چکا ہے یہ سب بہار میں نہیں ہے ہندوستان کے بہار راج میں ریاست میں یہ سب سویدھا ا بھی فراہم نہیں ہوا ہے لیکن الگ ریاستوں میں جیسے دہلی ممبئی میں اس کا پرچلن ہو چکا ہے ہوائی سفر میں بھی ترقی ہوئی ہے اب کئی نئی ہوائی اڈے بنائے جا رہے ہیں بہار میں بھی بہت سارے ہوائی اڈے بنے ہیں اس سے لوگوں کو بہت سارے فائدے ہو رہے ہیں سفر کرنے میں مسافروں کو سہولت فراہم ہوتے ہیں اور تو اور ویس ویسے میں اب ہندوستان کے نقل و حمل کا نگیٹو چیلنج کو درپیش کرنے جا رہی ہوں اس میں یہ یہ ہے کہ ہندوستان کے نقل و حمل کو اتنا خراب ہے کہ یہاں کی سڑکیں یہاں کی ندیاں نے جینا دشوار کر کے رکھ دیا ہے یہاں ٹریفک جام اتنا ہوتا ہے سڑکوں کی وجہ سے کئی سارے علاقے میں سڑک نہیں رہنے پر سڑک کی چوڑائی سڑک ٹوٹا ہوا رہنے کی وجہ سے بہت سارے حادثے سامنے آتے ہیں اور تو اور یہاں برسات کا موسم آتا ہے ندیاں اور تالاب وغیرہ میں پانی بھر جاتا ہے اور سالاب جیسی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے آدمیوں کی جان ومال خطرے میں پڑ جاتی ہے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہندوستان کے نقل و حمل نقل و حمل میں سرکار کا ایک اہم قدم اٹھارنا چاہیے اور سرکار کو یہ پرستتھی کو دور کرنا چاہیے اور یہاں سویدھا دینا چاہیے ہندوستان کے نقل و حمل کو صحیح کرنے میں سرکار اپنا رول ادا کرنا چاہیے سرکار کا رول سب سے اہم ہوتا ہے